سر پنچھیوں میں سب سے خوبصورت اگر پوچھا جائے تو مور ہے جب وہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم جب ناچتا ہے اس کا ناچ دیکھیے ہے یہاں کوئی جانور ہے کوئی پنچھی ہے بولی بڑھیا ہے اس کی میٹھی نہیں ہے اور ناچتا ہے تب دیکھیے اس کا ناچ ہم نے دیکھا ہے کئی بار دیکھا ہے صبح کے ٹائم یہ نکلتے ہیں تب پانچ چھ بچتا ہے تو بہت بڑھیا ناچتے ہیں یہ ان کا ناچ آپ دیکھا ہوگا کسی دیکھیے آپ کسی کتاب میں مور ہوتا ہے دیکھیے اس کا پنکھ کتنا کتنا خوبصورت کتنا سندر دیکھنا بھی بڑھیا لگتا ہے لوگ پر گھر کے اندر لاتے ہیں اس کا پنکھا بناتے ہیں بناتے ہیں فس کلاس لگتا ہے خوبصورت بھی ہے بات نہیں ہے خوبصورتی بھی ہے پنکھ یہی سب چیزیں ہیں مور جو ہے سب سے بڑھیا سنتے ہیں جنگل کا سمبھاونا اگر پوچھا جائے تو جنگل جنگل کا وہ خوبصورت ایک پنچھی ہے